हलो आप जायका रेस्टोरेन से बोल रए हैं मेरा नाम नमिता उपाध्याय है मुझे खाना ऑडर करना है आप खाना कितनी देर में और कैसे पहुँचा सकते हैं मेरा एड्रेस बरगवाँ चंदी की दफाई वेन्चरू बाट पर है और मुझे दाल चावल फ़्राइज़ चावल रोटी और मीठे में रसगुल्ला गुलाब जामुन ये चीज़ें चाहिए है आप कितने समय में मुझे ये भोजन पहुँचा सकते हैं बताइए